खेल हमारे जीवन में एक विशेष योगदान रखता है खेल के बारे में जैसे हम खेल खेलते हैं समझ लीजिए एक योगा की तरह वह हमारे जीवन में रहता है इससे हमारा अनेकों प्रकार का विकास होता है मतलब विकास होता है वह हमें एक विशेष तरह से योगदान करता है जिससे हमारा शरीर फ़ुर्तीला और शरीर का रक्त मतलब सब कुछ चुस्त दुरुस्त रहता है जिससे हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है कि जिस खेल को हम खेलते हैं उसके विषय में हम एक फुर्तीले फ़ुर्तीले की तरह रहते हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए जिससे हमारा शरीर और ह शरीर का हर अंग काम करता रहता है और यह हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखता है यह हमा मतलब हमारे शारीरिक विकास को भी बढ़ाता है और हमारे मन को भी बढ़ा मतलब बढ़ाता है और हमारे हर तरह की दुविधाओं को दूर करता है जिस यह खेल एक विशेष प्रकार का कौशल है